अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो हम पहले तो उसके मनपसंद भोजन बनाएँगे जिससे कि वो कुछ थोड़ा बहुत खा सके और अपना पोषण कर सके किन्तु यदि उसकी फरमाइश तेलीय पदार्थ से रहती है या गरिष्ठ पदार्थ से रहती है तो हमें सुपाच्य भोजन बनाना चाहिए और इस तरह से स्वादिष्ट बनाना चाहिए कि जिससे उसे अच्छा भी लगे औ वो खा भी सके स्वाद के लिए हम उसमें हल्के से टमाटर और हल्की सी सौंफ वगैरह का प्रयोग करके उसे बहुत ही अच्छा बना सकते हैं जैसे खिचड़ी खिचड़ी दाल चावल की होती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बन सकती है मूँग की खिचड़ी जो होती है वो बहुत हल्की होती है सुपाच्य भी होती है तो उसको हल्का सा कम तेल में पकाकर और उसमें थोड़े से लौंग जीरे राई आदि मसाले छोड़कर उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसके अलावा हम दलिया भी बहुत अच्छे से बनाकर उसको दे सकते हैं दलिया दोनों प्रकार से बना के देते हैं उसकी पसंद के अनुसार यदि उसे मीठा दलिया पसंद है तो हम वो बना के दे सकते हैं अगर उसको दाल के साथ दलिया पसंद है तो हम वो बना के दे सकते हैं यदि उसे बघारा हुआ दलिया पसंद है तो हम वह बना के दे सकते हैं थोड़ी पतली पतली सी रोटियाँ जोकि दाल के साथ वो खा सके तो इस प्रकार से हमें बीमार व्यक्ति के लिए उसके मनपसंद भोजन बनाना चाहिए हम फलों के भी भोजन बना सकते हैं जैसे कि सेब फल की चटनी बहुत अच्छी बनती है यदि व्यक्ति नहीं खाना चाहता है तो उसको उसमें थोड़ी सी हल्की सी खट्टापन रहता है और उसमें थोड़ा मीठा डाल के टमाटर की चटनी सेब फल की चटनी हरी धनिया की चटनी इस तरह से हम उसके भोजन को सुपाच्य बनाने के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर बना के दे सकते हैं ताकि व्यक्ति का पेट भी भरा जाए और उसे स्वास्थ्य लाभ भी हो